गाय पोसय छियै भैंसी पोसय छियै बीमार पड़ि जाइ छै तऽ हमसब माल छै बाजय नहि छै तऽ बाजय नहि छै किएक किएक नहि अन्न खाइ छै दाना खाइ छै किएक नहि घास खाइ छै किएक नहि पानि पीयै छै तऽ हमसब खुआबय पियाबय छियै तऽ ओकरा बुझय छियै केना खाइ छै तऽ कहलहुँ ओइमे नहि अइ खा खाइ छै किएक नहि खाइ छै कोन अथी बड्ड अथी लोक तऽ नहि छै जे ओ जबाव बाजतय जे हमरा ई दुख होइए ओतऽ तऽ बुझय छियै किएक नहि खाइ छै पानि नहि पीयै छै खाइ नहि छै बीमार तऽ बुझलहुँ बीमार पड़ि गेल बीमार पड़ि गेल तऽ ओकरा फेन दबाइ कहलहुँ तऽ दबाइ आनि कऽ देलक दबाइ देलक कयलक तब कहलियै कि ठीक भेल पाउज नहि करय छै तऽ कहलहुँ पाउज किएक नहि करय छै फेर बीमार छै तऽ पाउज नहि करय छै तऽ पाउज लए तऽ फेर दबाइ कयलहुँ तैके बाद ठीक भेलय तऽ मालजाल खेलक नहि किएक नहि खेलक तऽ माल खेलक नहि तऽ भिनसर उठलहुँ तऽ कहलहुँ घास नहि खाइ छै किएक नहि खाइ छै तऽ ओकरा पानि जे पिलाबय छै तऽ पानि नहि पीबय छै नहि पाउज करय छै ने किछो करय छै तऽ ओइमे केना बत्ती होइ छै उसब तऽ बुझय नहि छियै किएक नहि खाइ छै तऽ बीमार पड़ि गेलय खाना नहि खाइ छै गेलहुँ सानी लगेलहुँ तऽ सानीमे खेलक नहि पाउज नहि उठेलक तऽ कहलहुँ किएक मोन देखलक छोट देखलक तऽ किएक नहि खाइ छै आओर पानि नहि पीयै छै पाउज नहि कयलक पाउज नहि करत किएक नहि करतय बीमार पड़ी गेल आब बीमार छै तऽ ओकरा आब की करबय लहसुन लए कऽ तेल लए कऽ ओकरा देलहुँ माथामे देलहुँ रगड़लहुँ तऽ धुइयाँ कयलहुँ ओकरा धुइयाँ कए कऽ ओकरा लगेलहुँ धुइयाँ भी पाउज की पाउज पकड़तै पाउज नहि पकड़लक तऽ दबाइ कहलहुँ बाजय तऽ नहि छै लोक नहि छै जे बाजतय जे हमरा ई चीज होइए तऽ की करतय फेन दबाइ अनलक दबाइ देलहुँ खेलक खुएलहुँ खुआ कऽ ओकरा दू दिन तीन दिन चारि दिन खुएलहुँ तैयो पाउज नहि कयलक घास नहि खेलक आओर ने पानि नहि पीलक कनि मन्हवायल बैसल रहल तऽ ओइमे तऽ ओइमे फायदा छै तऽ ओिमे फयादा होइ छै की किएक नहि खाइ छै किएक नहि बैठय छै तऽ लोक नहि छै जे बाजतय जे हमरा पानि पियास लागल अइ से खाना पियास लागल अइ चाहे मोन खराब छै ई सब तऽ नहि कहतय नहि बाजतय तऽ हमसब ने ध्यान लोक ने बुझतय केना खाय छै तऽ ओकरा तऽ तऽ कयलहुँ मेहनति कयलहुँ अथी कयलहुँ तब जा कऽ चाइर पाँच दिन खुएलहुँ पियेलहुँ नहि भेल तऽ दू दिन जे दू दू महिना तीन तीन महिना बीमार पड़ि गेल बीमार पड़ि गेल तऽ कहुना कऽ खुएलहुँ खुएलहुँ पियेलहुँ तऽ ओकरा जा कऽ अथी कयलहुँ तऽ सभीके बाद ठीक भेल तऽ उसब जाके कयलहुँ पूरा तब बाजलहुँ कहलहुँ तऽ वएह दबाइ बीरो आनि देलक ओकरा सहीसँ अथी कयलहुँ खुएलहुँ मेहनति कयलहुँ पाउज नहि उठबय छै ने खाइ छै ने भोजन करय छै ने किछो करय छै आब केना मन्हुआयल बैसल छै कि तऽ केना केना करियैय नहि करियैय ओना तऽ नहि काम करय छै आब खेती कयलहुँ तुरत्ते धुइयाँ लगेलहुँ खाना देलहुँ खाना नहि खेलक पाउज नहि केलक फेर खाना देलहुँ पाउज नहि कयलक तऽ की चलऽ भाय कनी हरियरिये काटि कऽ दऽ दै छियै हरियरियो नहि खयलक सुखो नहि खेलक तकरबाद हम की करितहुँ ई सब करयके चाही तऽ सब नहि अथी होइ छै ई सब पाउज नहि कयलक ई सब नहि खेलक कए कऽ तऽ ओकरा नहि खेलक तऽ फेर देलहुँ पानि देलहुँ पानि नहि पीलक खाना देलहुँ तऽ अथी नहि खेलक घास नहि खेलक हरियरी देलहुँ तऽ हरियरी नहि खेलक किछु नहि खेलक तऽ आब हमरा किछु नहि फेर माल तऽ नहि लोक तऽ नहि छै बाजतय हमरासँ बाजतय कि से हमरा खाना दै लए हमरा कहय लए तऽ दबाइ बीरो कयलहुँ डाक्टरो बजा कए अनलहुँ तऽ सुइया देलक दबाइ केलक सब केलक